हैलो अंजी अंजी आं जाना असें असें विद फैमिली जाना जी चार बंदे होई जाने आं जी आं जी आं जी आं जी असें जाना ई आं जी अस टाईम उप्पर पुज्जी जाह्गे आं जी केह्ड़े टाईम उप्पर पुज्जी जाना एह् ठीक ऐ जी पुज्जी जाह्गे अस अंजी अंजी आं भैन जदी होरें ईं बी ठीक ऐ ठीक ऐ जी लेई जाह्गे आं जी बच्चें बी बड़ा जाना कोई गल्ल निं जी ठीक ऐ जी ठीक ओके जी ओके